वैसे तो मैं बहुत सारे देशों की यात्राओं के लिए मन बना चुका हूँ लेकिन इनमें से मेरा एक प्रमुख जो देश है जिसमें मुझे जाना है इंडोनेसिया इंडोनेसिया के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ की जो बहुल्य आबादी है मुस्लिम है लेकिन वहाँ पर हिंदी देवी हिंदी हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को मिलता है वहाँ की एयर लाइन्स का नाम गरुड़ है जो कि हमारे भगवान विष्णु के वाहक के नाम से सम्बंधित है वहाँ की जो करेन्शी है मुद्रा है उसमें श्री गणेश जी की मूर्ति श्री गणेश जी की तस्वीर है वहाँ की मुद्रा वहाँ की मुद्रा में श्री गणेश जी की तस्वीर है और वहाँ रामलीला अक्सर होते रहता है तो मुझे इस इस वजह से उस देश में काफ़ी रुचि है मुझे जानना है कि उस देस की जन संख्या मुस्लिम है उसके बाद भी वो हिंदी हिंदू रीती रिवाज़ों को कैसे फ़ॉलो कर रहे हैं वहाँ की प्राचीनतम सभ्यता क्या थी किस प्रकार वो हिंदी देवी हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम बहुल्य होने के बाद भी वो इस तरह से अभी तक कैसे जुड़े हुए हैं हमारी सभ्यताओं से